मैं घूमने के लिए जम्मू कश्मीर को सबसे ज़्यादा अहमियत देता हूँ क्योंकि और मुझे वहाँ पे जाना सबसे अच्छा लगता है क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो प्राकृतिक सुंदरता है वो और कहीं भी देखने को नहीं मिलती है जम्मू कश्मीर अपने आप में ही एक स्वर्ग कहने को हम जम्मू कश्मीर को स्वर्ग कह सकते हैं क्योंकि वहाँ पे अनेक से पहाड़ पेड़ पौधे आदि देखने को मिलते हैं जो कि हमें हमारी तरफ़ हमारे क्षेत्र में हमारे इलाकों में नहीं देखने को मिलते और वहाँ पे बर्फ़ भी अच्छी पड़ती है और वहाँ पे घर भी अलग डिज़ाइन में बनाए गए हैं